हम बिहारके रहै वाला छियै पूर्णिया शहरसँ यहाँ हमे आर खूब अच्छासँ रहैत छियै यहाँ लिट्टी चोखा ठेकुआ दही चूड़ा छेना बहुत बहुत प्रसिद्ध छै यहाँ हमे आर छेना खूब खाए छियै से मिथिलाके आदमी छेना बहुत पसन्द होवे छै हमे आर दही चूड़ामे छेना डालके खूब खाए छियै अच्छासँ आ पूर्णियाके बासी छियै हमे लोग यहाँ पर पूरण देवी मंदिरके नामसँ पूर्णिया ही जानल जाइत छै पूरण देवी माता खूब कृपा होइत छै हमरा आर पर से से पूर्णियाके लोग अच्छासँ रहि रहल छियै सब लोग यहाँ सिटी काली मंदिर छै ओतऽके नदीमे जे नहा लए छियै ओहिके बादमे तऽसब पाप धूल जाइत छै एके बारमे यहाँ हमे आर खूब प्रेमसँ दही चूड़ा खाए छियै अपन मिथिलाञ्चलके लोग सब यहाँ तनी सीमांचल पड़ैत छै लेकिन हमे आओर सब एक जन बिहारके सब लोग मिलल छियै आ हमे लोग यहाँके संस्कृतिमे खूब आगे छियै बिहारके आगे करएमे हमलोग मिथिलाञ्चल बहुत आगे छियै हमलोगके भाषा एतना मधुर छै कि दूर तक लोग मिथिलाके नाम लेबए छै हमे ठेकुआके रस नियन मीठ छियै यहाँ पर जैसे ठेकुआ बनाओल जाइत छै आटा चीनी सब मिलाके ओहिके बाद जे घी से छानल जाइत छै वैसे ही अपना आरके प्रेम छै अपना आर जहाँ भी देश विदेश जाइत छियै मिथिलाके नाम खूब रोशन करैत छियै से से हमरा आरके मीठा भाषा नामसँ जानल जाइत छै हमेशा